धर्मके बारेमे हिन्दू मुस्लिम आपसमे लड़िते रहै छै आओर उसका ओकरो बात ओकरा बरदास नहि ओ ओकरो बात ओकरा बरदास नहि ओ ओकरो बारेमे बुरा बोलै छै ओकरो बारेमे बुरा बोलै छै आओर लव जिहाद लड़कीके हिन्दू लड़कीके काटिके फ्रिजमे रखी देलकै छत्तीस टुकड़ा करिके ईसब अच्छा बात छै आओर